वार्षिक जात्रिक में महिला जैसे कि हमारे लाखन कुँवर मंदिर में साल में एक बार मेला लगता है तीज का तो उसमें जब हम लोग बचपन में मम्मी पापा के साथ या फिर जैसे कि बच्चों के साथ मेले में जाते थे बहुत अच्छा लगता था और गाँव का ही मेला था तो से हम बहुत खुश भी होते थे और बढ़िया भी लगता था दस पाँच रुपए लेके जाते थे पहले तो आराम से कुछ भी नास्ता में खा लेते थे चाट कुल्फी कुछ भी चीज तो उसमें आराम से और अच्छा भी लगता था बच्चों लोग के साथ और ये वार्षिक मेला हमारे ओहता महाद्वीप भी एक बार लगता है बुढ़वा मंगरका पर वहाँ थोड़ा दूरी पे है इसके कारण वहाँ तो नहीं जाते थे मम्मी पापा लोग नहीं जाने देते थे मेरे कहीं गुम ना हो जाए बच्चा मेरा कहीं खो ना जाए तो वहाँ नहीं जाने देते थे जो गाँव का मेला था लाखन कुँवर मंदिर का जिसमें हम लोग जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था जिसमें साल में एक ही बार लगता था तो यहाँ हम लोग जाते थे तो बढ़िया बच्चों ले बच्चों लोग के साथ बढ़िया लगता था साल में एक ही बार लगता था और अब अब क्या है कि अब तो मेला वुला जाने का इच्छा ही नहीं करता क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हो गई है कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ हो गई है कि उसको अब मेले में जाए धक्का खाने की सौ दो रूपए बचा के परिवार चलाएं और पहले की जो बात थी वो तो बचपन की बात थी बचपन में तो उत्साह होता है कि बच्चे बच्चे तो कोई भी जा सकता है मेले में गाँव का मेला मेले में तो वैसे मम्मी पापा की लोग भी लेके जाते हैं मम्मी पापा लोग भी लेके जाते हैं गाँव के मेले में तो इसलिए बचपन की जो बातें हैं तो वो बचपन की ही हैं और बचपन में जो बातें हैं वो उसकी बातें ही अलग हैं अभी तो जिम्मेदारी हो गई तो पहले मेला जाते थे बचपन में जाते थे अब नहीं जाते हैं कौन जाएगा धक्का मुक्की खाने लो